शिक्षा में खेल की बहुत महत्त्वपूर्ण भी स भूमिका होती है क्योंकि खे शिक्षा के साथ साथ खेल में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर आप खेल कर आते हो तो फिर आपका दिमाग है न पढाई में बहुत अच्छा लगता है यहा है न जीव बहुत ही बच्चो पर बहुत ज़्यादा अटैक्टिव करता है आकर्षण करता है खेलने के थ्रू पर कि है न वह कितना अच्छा खेलते हैं और फिर जो है अपनी पूरी एनर्जी उसको वेस्ट क एनर्जी उसमें लगाते हैं तो उनको मिलता है जोश मिलता है पढ़ाई में उनका दि एक ही जगह दिमाग रहता है यहाँ वहाँ नहीं भटकता और पढाई में बहुत ही पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें है न आपको जोश मिलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ आगे बढ़ते हैं लोग इससे भी बहुत ज़्यादा करियर बनाते हैं खेल से उसके कारण हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खेल खेलते हैं लोग पढाई के साथ साथ आगे भी बहुत जाते हैं वह अपनी छात्रवृत्ति भी पाते हैं उसके कारण उससे खेल के थ्रू आप उस किसी भी जैसे की आर्मी में भी जा सकते हो और आ पुलिस में भी जाते हैं लोग हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ शिक्षा के साथ साथ खेल भी खिलाए जाते हैं इस्कूलों में ताकि बच्चे लोग खेल को समझें और उसकी मेहे महत्व को समझें छात्राओं पर यह बहुत ही ज़्यादा महत्त्वपूर्ण चीज़ है कि इनका जीवन कौशल भी बढ़ता है दिमाग भी बढ़ता है उसके कारण यह लोग फुटबॉल वगैरह वगैरह खेलते हैं तो जिससे उनकी है न मानसिक उतना भी बहुत ही ज़्यादा इसरोंग हो ईशरॉग होती जाती है उनकी वह एक ही चीज़ में दिमाग लगा सकते हैं जिससे उनकी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मदद होती है